जय झूलेलाल असां नासिक मां ऐं अॼु में स्पेशल छा आहे तव्हां वटि इहो वड़ा पाव घणे जो आहे अच्छा टे ॾिजो मूंखे असांखे ऐं चटनी ॾिजो मिर्चनि जी बि मिर्च बि विझी ॾिजो न चांहि ॾिजो टे वड़ा पाव ॾिजो ठाहे गुलाब जामुन ॾिजो खाइण खां पोइ गुलाब जामुन ॾिजो टे बिस्लरी पाणी आया अथव ॾहें रुपये जा टे ॾिजो हा ऐं पोइ खाई करे पोइ ऑडर ॾियूं था तव्हांखे पार्सल ॾिजो तव्हां भाजी पाव पार्सल ॾिजो ऐं हिकु भाजी पाव में प्लेट घणे जी आहे हिक भाजी पाव जी हिकु अच्छा टे टे पार्सल ॾिजो मूंखे और गुलाब जामुन बि पार्सल ॾिजो छह खनि मिसल पाव में मिसल पाव घणे आहे अच्छा ॿ पाव ॾिजो हुन सां गॾु ॿ प्लेटूं ॾिजो हुन सां पोइ न इहो सभु मुंहिंजो खाइण जे लाइ ऐं कोल्ड ड्रिंक्स में स्पराइट अथव अच्छा चालीह रुपये जी ॾिजो स्पराइट बि और हा हा ओके हले हले हले